हेल' नोंथां अथ' फोरा हर गोथौआव नोंसिनि खाथिखाला थागोन नामा बेखौ अननानै आंनो खोन्थाहरसाय नोंथाङा हर गोथौआव बास ट्रेन उरांआव हमहैनांगौ बेखायनो हर गोथौआव माबाफोर केब अथ' दङ नामा बेखौबो आंनो अननानै खोन्थाहरसाय नोंथाखौ सम आरो बबे जायगानिफ्राय दैखांनांगौ बेखौबो आंनो अननानै खोन्थाहरनो हागोन नामा नोंथां खोन्थाहरनो हायोब्ला एसे मोजां जागौमोन मानि एसे उसुबिदा जादों नालाय ओंखायनो थाब खोन्था हरोबा मोजां जागौमोन आरो